कै बजे लेबै दश बजे तऽ नहिए होयत भने ओएह बारह बजे एगारह बजे दऽ एक बजे मिलत पैसा लागत बेसी पहुँचा देब तऽ पैसा लागत तभिओ ओएह टाइम लागत

टाइम लागत जे बारह एक बजे बारह बजे एगारह टाइम लागत दश बजे थोड़े ही पहुँच जाय हय ओहिमे टाइम लगतै हूँ हँ हँ हँ हँ दऽ देबै कनि टाइम लागत

हँ पहुँचा देब पाइ देबै तऽ किआ नहि पहुँचा देब ओ एक हजार चालिस रूपैआ लागैया

दऽ देबै हम हँ हँ बिलकुल हँ दऽ देबै

हँ दऽ देबै

हँ हूँ आ घर पर लेबै कि ओएह र रस्ते पर रहब बारह एक दू बाजि जयतै कनि हूँ ठीक की नहि करब हम पहुँचा देब टैक्सी नहि हय करेके

हूँ ठीक हँ ठीक ठीक है तऽ

तब आबिके ने पैसा आबि गेल